बागकाम म्हणल्यार घराच्या भोंवतणीक ल्हान पण आकर्शक बाग तयार करपी ही एक कला झाडाक झाडां कशी दवरप किंवां आपली घराची शोभा कशी वाडोवप हें बागकामांतच स्पश्ट जाता खूब बारीक सारीक तरेन बाग काम करपी आनी त्यातून आनी तितून सुंदर अशें फूल उगोवप झाडांतून तांकां बरें पोशण बिशण दिवन सारें खत घालून तांकां सुंदर अशी तांकां फळां फुलां हाडप हिवूय एक कला तें सगळ्यांच्या हितून आसना बाग काम करप म्हळ्यार हें कितें सोपें काम न्हू तें कठीण काम आसता आनी काही विशिश्ट अश्या वस्तूंच्या सहाय्यान तें काम करचें पडटा घराकडची बाग कामां खातीर काही म्हत्वाचें आनी आवश्य गरजेच्यो अश्यो साधनां वापरतात ती म्हणल्यार खरें कुदळ कातर हल्ली वॉटरिंग कॅन वॉटरिंग स्प्रे कॅन अशे बी हात मोजे अशें कितें साधना बाग काम करता तेन्ना गरजेचीं पडटा बाग काम करता तेन्ना बाग कामां लागून घरा कडचीं झाडां फुल झाडां फळ झाडां त्याची त्याची की तांचे कॅर घेवपा पडटा कारण तितून बाग बागे आमी जेन्ना बागकाम करता तेन्ना काही वनस्पती उरता तितून त्यो नश्ट जावपा नाका किंवां तेंच तेंची सारकी जतन करपा जाय जाल्यार सारकें अशें बागकाम करपा पडटा हात हातमोजे हें एक बागकाम करता तेन्ना म्हत्वाची साधन म्हणून यूज करपा मेळटा हात मोजे हाजे काम हातमोजी घालून मातयेन काम करपाक मेळटा नाट नाकटान माती वयता किंवां एलर्जी जाता तेका लागून हातमोजी हे खूब गरजेचे साधन मातयेक आशिल्ले कसले विशारी किडे कवची किंवां कांटे फातर लागून हाताक हातांत इजा किंवां घायो जाता ताका लागून हात मजे घालपाक आवश्यक आसा आनी एक बागकाम करता तेन्ना म्हत्वाचें साधन म्हणल्यार कुदळ म्हणून एक साधन आसता कुदळ हिचें मुख्य उद्देश काम म्हणजे खणप पण तिचे पण तिचे उपयोग झुडपां आनी झाडां लावपा सुद्दां उपयोग जाता तिची धार धार आनी सपाट मुखाल्ले तोंक मात मातयेंतून मुळां कापाक मदत करता तशें लुसलुशीत मातयेंत खणून झाडाचे रोंप लावपाक सुद्दां मदत करता वॉटरींग कॅन हें एक आनी एक साधन आसा बागकाम करता तेन्ना हेतून उदक घालून झाडांक उदक दिवपाक तें मदत करता पावसाचे उदक कशें पडटा तशें वॉटरिंग कॅनाच्यान उदक पडटा तें झाडाचेर जर धुल्ल बसललो आसा किंवां आनी कितें किडे बिडे बसतात तें उदक घातले की तांचे वयलो धुल्ल वयता किंवा ते किडे कोण किटक आहा खावपाक बसल्या ते उडून वयता आनी ती पयलींच्या भशेन पाचवीं अशीं झाडां दिसतात हाचें उदक पावसा भशेन पडटा स्प्रिंग अशें पडटा ताका लागून झाडाक बरें पोशण आनी तांची वाड ही उदक सारकी मेळ्ळ्या कारणान तांची वाड ही बरी जाता स्प्रे स्प्रे कॅन प्रे कॅन म्हणून आनी एक आनी एक साधन आसा तेतून किंवां स्प्रे बाटली अशें ताका म्हणटा तितून औशद कितें घालप कॅमिकल घालप आनी ते झाडाचेर स्प्रिंग करप तेतून ते तें केलें की काही काही अशी जंतू बसलेली आसता खावपाक झाडाची पानां खावपाक बसलेली आसता तांचेर तें पडले की तें उडून वयता किंवां मरता त्यातून आमची झाडाची वाड बरी जाता आनी ते घातलें की ताचे आयल्यान पयल्यान कोण अशे जंतू किंवां तांकां कांय अशे नुकसान जायना आनी तांची वाड बरी जाता ताका लागून स्प्रेकॅन हो म्हत्वाचो आनी खरें पिकास हल्ली अशी स्वरुपाची आनीक आनी थोडे अशे सादनां बाग कामां बाग कामाक साठी उपयोग जातात